फोटो खिचण लाइ मां एप्पल जो मोबाइल यूस कंदी आहियां उन में कैमरा ॾाढी सुठी हूंदी आहे उन में क्लैरिटी ॾाढी सुठी ईंदी आहे इन जे हिसाब सां मां उओ मोबाइल यूस कंदी आहियां ऐं उन में ॾाढा फ़ोटा सुठा निकिरंदा आहिनि क्लैरिटी ॾाढी सुठी निकिरंदी आहे इन जे हिसाब सां मां उहो यूस कंदी आहियां ऐं ऐप बि सुठा हूंदा आहिनि त उन ऐप में कढंदी आहियां मुंहिंजो शौक़ु ॾाढो आहे फ़ोटा खिचण जो इन जे हिसाब सां मां फ़ोटा जाम खिचंदी आहियां पखियुनि जा सिनैरियुनि जा ऐं घोड़नि जा ऐं रस्ते ते रोड जा बि मस्तु फ़ोटा खिचंदी वेंदी आहियां ॾाढो मूंखे फ़ोटा खिचण जो शौक़ु आहे उन में कैमरा ॾाढी सुठी हूंदी आहे इन करे मां एप्पल जो मोबाइल में फ़ोटा खिचंदी आहियां उन जी क्लैरिटी ॾाढी सुठी ईंदी आहे